हैलो जय जय झूलेलाल मां चालीहे ते मेले ते वेंदी वेंदी आहियां उते अखो पाईंदी आहियां लाल ते चेटी चंड ॾींहुं त ॾाढो मज़ो ईंदो आहे माना हिकु ॿ टे कलाकु वेई आराम सां ॿुधंदा आहियूं सत्संगी प्रोग्राम झूलेलाल जा गाना बाना भॼनु वॼनु त वणंदो आहे ॾाढो त हिते हिन करे असां हुते ॿ टे कलाक वञी वेई रहंदा आहियूं झूलेलाल ते अखा पाईंदा आहियूं पलउ चाढ़ींदा आहियूं ॻाल्हि ॻाल्हि लाल जा पंजिड़ा ॻाईंदा आहियूं मज़ो मज़ो मज़ा कंदा आहियूं लाल जा मां ॿियों वधीक हिक ॿिए खे आर्ती कंदा आहियूं ऐं आर्ती जो आर्तियूं कराईंदा आहियूं ॿेअरिनि खे बि जोड़ाईंदा आहियूं हथु वथु ऐं सभिनी खे मज़ा कराईंदा आहियूं आर्तियूं सब कंदा आहिनि मज़ा पाण में जय झूलेलाल इहो त मज़ो ॾाढो सुठो हूंदो आहे माना दिलि ई न थींदी आहे उता उथणु जय झूलेलाल दर्शनु कया वेठा ई हुजूं चेटी चंड हुजे या जो महिने महिने झूलेलाल जो चंड हूंदो आहे मतिलबु हुते बि वञी मथो मथो टेके ईंदा आहियूं पलउ पाड़ींदा आहियूं अखा चाड़िंदा आहियूं जय झूलेलाल